हमसभ मिथिलामे रहैत छी आओर मिथिलामे अपन सभठामके मिथिलामे सामान छै जेना मिथिला पेंटिंग भेलै हमसभ सरिसब पाही गाममे रहैत छी जेना हमसभ मन्दिर के घण्टी घण्टा हमरा आओरके प्रसिद्ध अइ दोसर ठाम नहि पायल जाइत छै जेना माँटी बरतन भेलै ओहोसभ कुम्हारसभ बनबैत छथि आओर दोसर ठाम नहि पायल जाइत छै मिथिले टामे एकटा एहन व्यवस्था छै जे पायल जाइत छै नानाप्रकारके सामान मिथिलामे भेटैत छै जे कि आन जगह ओ सामानसभ नहि भेटैत छै ओ चीज नहि भेटैत छै जे मिथिलामे छै उपलब्ध मिथिलामे हस्तकला पेंटिंग या मिथिला कला ईसभ जे जेना हमसभ घण्टी घण्टा ईसभ बनबैत छी ओ आनठाम नहि भेटैत छै आनठाम ओ उपलब्ध नहि छै हमसभ अपन ई कला के बारेमे हमरा ई पूरा जानकारी अइ जे मिथिलामे जे सामान भेटैत छै ओ आनठाम नहि भेटैत छै